मैंने एलाहबाद जाने के लिए मिर्जापुर से बस की है मैं उसी में बैठकर जा रहा हूँ मुझे बस सुविधाओं में ये अच्छी लगी कि यहाँ के जो टी टी हैं उन्होंने मुझसे अच्छे से बात किया जहाँ लोग कहते हैं वहाँ रोक दे रहे हैं और मैंने मिर्जापुर की सरहद पार कर ली अब मैं एलाहाबाद के लिए एलाहाबाद की सरहद पर आ चुका हूँ मुझे यहाँ पर पहाड़ पेड़ और यहाँ कि स्वछता देखकर थोड़ी अच्छी प्रभावशाली की है मुझे और मैं इस सुविधा से भी प्रसन्न हूँ कि मुझे बैठने के लिए अच्छी जगह मिली अच्छा बस मिला और अच्छे लोग मिले जिस तरह से मैं चल रहा हूँ बैठकर बैस में उसी तरह से ये लगता है कि जैसे मैं कहीं छुट्टी पर जा रहा हूँ काम के लिए नहीं पर छुट्टी के लिए जा रहा हूँ तो इस तरह से मुझे फील हो रहा है कि मैं कुछ अच्छा के लिए कर रहा हूँ बस की सुविधाओं में ये अच्छी बात है कि स्वच्छता है कंडीशन है और समय के अनुसार बस भी बदलना चाहिए पहले के तरह नहीं है कि हाँ बस चले तो आवाज करे खड़ खड़ की और सीट पर बैठो तो सीट चकर चकर हिले इधर उधर ऐसी कोई बात नहीं है अब सब कुछ बदल गया है और मिर्जापुर बस यातायात ने भी ये कहा कि लोगों को दिक्कत होती है तो इसे बदलो पर वो लोगों ने उन्हें बदला और इसके इसका परिणाम ये है कि मैं आज अच्छे से टाइम पर आज एलाहबाद जा रहा हूँ मैंने नौ बजे की बस पकड़ी है और मुझे साढ़े ग्यारह बज चुका है मैं एलाहबाद तक आ चुका हूँ और कुछ देर में अपने रुम पर पहुँच जाउँगा वहाँ से फिर ऑफिस के लिए जाउँगा बस्स्स यही तक था और बस की सुविधाओ में बहुत ही जादा सुधार करनी चाहिए मैं कहूँगा कि और बसों में भी ऐसे सुधार करें